हमसभ बच्चामे जाइ छली तऽ मतलब गुड्डा गुड़िआ बनाके खेलै छली मट्टीके भी बरतन बनाके हमसभ खेलै छली आओर कि कहै हइ आओर पेपरके भी जे नाव होइ छै से भी बनाके पानिमे डालिके भी खेलै छली जे कबडी खेलै हइ ओ भी हम खेलै छली चोरैआ नुकैआ होइ छै ओ भी खेलै छली आओर जे छै पानिमे भी जे छै हमसभ खेलै छै ओहिसे हम खेलै छली जइसे गाह ओ हमरा अहाँसभ जे खेलैत रहथिन सब बड़ नीक लगैत छलै